धार्मिक तकनीकीक संस्कृति मे समावेश छै अच्छा छै जैसे कि बाबाधाम मे जाइ छियै तऽ आरती हइ छै तऽ सबचीज कऽ सुविधा छै कोइ बड़ा छोटा नहि दिखै छै आओर टी भी चैनल पर दिखाबै छै दर्शन वहांँ जाय या घर पे रहियै दर्शन बराबर भए जाइत छै चाहे मंदिर जाइऐ चाहे घरेमे रहियै दर्शन सही समय पर भए जाय छै आओर जब बाबाधाम जाय छियै तऽ महादेव जी कऽ जल चढ़ाबै छियै तऽ बहुत सुख शांति मिलै छै वहांँ कोइ बड़ा छोटा नहि दिखै छै कोइ अगर बड़ा आदमी छै तऽ छोटा आदमी छै तऽ ई पहिले चैल जेतै ओ नहि जेतै ऐसा वहांँ ई नहि होइत छै सब एक समान होइत छै वहांँ पर सब सबके जल चढ़ाबै कऽ अधिकार चाहे बड़ा रहऽ छोटा रहऽ आओर सब चीज कऽ सुविधा होइत छै मंदिरमे आरती व टी वी प्रसारण कऽ सबचीज कऽ सुविधा होइत छै आओर यहाँ जातके लेके कोइ गड़बड़ी नहि करैत छै सब यहाँ एक समान होइत छै बाबाधाममे कौन कौन जात छै कौन कौन जात छै यहाँ ई सब नहि पुछैत छियै सब अपन अपन पूजापाठ करैत छै महादेव जी कऽ जल चढ़ाबै छै आ आरती प्रसन्न होइत छै आरतीसँ हमर मन खुशहोइत छै महादेव जी खुश होइत छै हम खुश होइत छै इत्यादि जैसे कि वहांँ लाइव होइत छै तऽ बाबाधाममे केदारनाथ जीमे टी भी पर दिखाबै छै वहांँ नहि गेलियै तऽ घरेमे देख लए छी महादेव जी कऽ दर्शन घरे पर भए जाइत छै सबचीजके सुविधा सब बढ़िआँ छियै दर्शन भी भए जाइत छै महादेव जीके कोइ दिक्कत नहि होइत छै टीभीमे ही देख लए छी बिना बाबाधाम गेले यहींँ पर जल चढ़ाए दए छियै महादेव जीकेंँ